जोङो बिदिनो माने संसार जानायाव अनेक नांगौ बिदिनो माने अमा फिसिनांगौ दाउ फिसिनांगौ बिदिनो मोसौ फिसिनांगौ ओमफ्राय बिदिनो माने बे अमाफोरखौ माबाबाय जों बेंथल बाजाराव जेनेबा बायबाय बिदिनो तिन हाजारनि बिदिनो फेदेरनानै जेनेबा जों हाथाराबा आद मास बा नय मास बिदिनो लाबाय लानानै बिदिनो माने फानबाय बिदिनो बिदिनो अनुमान सात मासाव माने आद हाजार बा नय हाजार मोनबाय जोंबो न'खर सालायनो थाखाय बिदियावनो माने बेजों जों न'खरखौ खुङो ओमफ्राय बिदिनो मोसौखौ बिदिनो अनुमान बिदिनो दस हाजारनिफ्राय बिदिनो बायबाय सान्तिफुरफ्राव आरो बिदिनो जों दोननानै बिदिनो नांगौ जायोबा न'खरनि गोनांथि जायोबा जों माने दस हाजारनि बायबाय बा बिदिनो दुइ तिन बोसोर दोननानै जों फानफिननांगौ जायो न'खरनि गोनांथियाव माने बिदिनो फानफिनबा जों बिदिनो पन्द्र' हाजारनि फानबाय आरो जोङो बिदिनो बोरमा बायो बेंथल बाजारफ्राव आरो बिदिनो बोरमाया अनुमान बिदिनो तिन हाजारनि बा सारि हाजारनि बायबाय मानै बायबा सय हाजारनि बायनानै बिदिनो माने जों फिसिबाय बेनि फिसाखौनो जों फानबाय तिन हाजारलायनि बिदिनो न'खरनि नांगौआव बिदिनो फानलायबाय आरो फिसिलायबाय बिमाखौ दोननानै आरो बिदिनो माबा फिनलायबाय फानफिनबावलायबाय बिनि फिसा मोनबा माने बोसोरसेयाव जोङो मा खननै मोननाय जायो आरो गाव बे बोरमानि फिसाखौ आरो अमाखौ बोसोरसेयाव फाथालनै दा फाथालनैयाव जोङो अमा बिमा लायोबा बिदिनो अमा फिसा फाननोबा जोङो बिदिनो नय हाजार बिस बा बिदिनो बिस हाजार बिदि मोनो आरो मोननानै जों बेफोरजोंनो माने फिसा फोरोङो लेखा बायनानै होयो फिसाफोरनो नांगौआव बाहायो बा आरो बिदिनो लाबावबाय फाथालसेबाव बिदिनो फिसा मोनबावबाय बिदिनो मालाबा माथामफाल' जायो ओमफ्राय बिदिनो फानलायबाय दुइ बिदिनो पास हाजारखालायल' मोनलायबाय गावनि नांगौखिनियाव बाहायलायबाय बिदिनो फिसाफोर फरायनायाव बिदिनो फिसाफ्रा बिदिनो दाबसे दाबसेयाव थाहैयो बेयाव नांगौ जायो जोङो न'खर संसार जानायाव अनेक माने बोरमा लानांगौ जायो दाउ लानांगौ जायो अमा लानांगौ जायो मोसौ लानांगौ जायो बेफोरजोंसो माने न'खरखौ सालायलांनांगौ जायो आरो एबा माने हौवाखौ जों माने हेल्प खालामनाय जायो अमा फिसियोबा दाउ फिसिनानै हौवाखौ माने मदद खालामनाय जायो गावनि हौवाखौ आरो जों फिसाफोरखौ फरायनायाव बेजोंनो मदद मोनो ओंखायनो जों अमा फिसिनाय दाउ फिसिनायखौ जों नागारा बेखौ जों लाबाय थायो बोसोरफ्रोमबो लाबाय थायो अमा दाउ मोसौ बिदिनो सान्तिफुरफ्राव बायना लायो बिदिनो अमा बिदिनो तिन हाजार लायो मासेयावनो ओमफ्राय बिदिनो दाउ मासे बिदिनो तिनस' बायनो थाङोबा तिनस' बेखौ लाबोबाय दोननानै बिदिनो फिसिनानै बिमा बानायनानै फिसा मोनोब्ला जों बिदिनो फानलायबाय बिदिनो माने दाउ मासेयाव बिदिनो बारा मोना बिदिनो मासे फानोबा जों तिनस' तिनस' ओरैनो माथामबा नयस' थाका जों मोनो आरो होनबा बेफोरजोंनो माने जों थाव संख्रि बानलु बेफोर बायनो हायो बिदिनो गाननाय बेफोरजोंनो बायो आरो बेफोरखौ फाननानैनो बे दाउ अमा फिसिनाय फैसाजोंनो फाननानै बिदिनो फिसाफोरनो गाननाय जोमनाय बायना होयो आरो गावनि नांगौखिनिखौ सुफुङो बेजोंनो अमा दाउ लानायजोंनो आरो बिदिनो नांगौआव बिदिनो न' बां माब्लाबा इन्जुर बायो मालाबा उखुम गब्लङो बेफोरखौ जों बानायनांगौ जायो आरो फारि खालामनांगौ जायो बेफोर फैसाजोंनो माने अमा दाउ फाननायजोंनो न' बांखौ जों फोसाबना लानांगौ जायो फोसाबो जों बेफोरजोंनो माथो बे बिदिनो जों दैल' बाद आरो जों फारसेनिफ्रायनो बायजोबनांगौ जायो आरो जोंना दा जोंहा दा माइ गायआ नालाय माइरं बायनांगौ माइरंनिफ्राय लानानै माइरङा ओरैनो सल्लिस थाखा के जि बिदिनो कन्ट्र'लनि माइरं मोनो जोंना थोआ माइरंखौ बायदेरनांगौ जायो बे अमा दाउ फाननाय फैसाजोंनो जों माइरं बायदेरनांगौ जायो ओमफ्राय बिदिनो माने थाव संख्रि बानलु गासैबो बायजोबनांगौ जायो फारसेनिफ्राय लानानै माने बायजोबनाय जायो उफाय गैया बिदिनो मालाबा अमाफ्राबो मोजां जाया मालाबा बिदिनो मोनसेखौ मोनाबा मोनसे बिदिनो माने दाउ फानलायबाय बेखौनो बाहायलायबाय आरो मालाबा बे मोनाखिसैलाय मोसौ फानलायबाय बिदिजोंनो माने बायनाय जायो जोंनि नांगौआ माने जोबनो गैया मानसिनि थांनानै थानायाव बिदिनो लोमजागोन मालाबा साजागोन मालाबा बिदिनो डक्ट'रनाव थांनांगौ जायो मालाबा बिदिनो मुलि दावालि बायनांगौ जायो बेबायदि बिदिनो माने मोसौखौ फाननांगौ जायो जि जायगायाव दस हाजारनि बायदोंबा जों इमार्जेन्सियाव बिदिनो एगार' बा बार'नि फानबाय फाननानै बेफोरजोंनो माने बिदिनो डक्ट'रफोरनाव थांनांगौ जायो गावनि बेमारखौ नायजानो उफाय गैया माने नांगौआ मानसिनो थांनानै थासान्दियाव फारसेनिफ्रायनो धन सम्फथिया थानांगौ जायो अमा नङाबा दाउ दाउ नङाबा मोसौ बिदि थानांगौ जायो ओंखायनो जोङो माने गासैखौबो लानांगौ जायो हिनजाव माहारि जानायखाय हिनजाव माहारिना माने फारसेनिफ्राय अमा दाउजोंसो जोंनि न'खर आरो जोंनि संसार जानाय मोजां जायो बेबायदि बेबायदि नङाबा जोंहा जेबो माबा जाया अमा दाउ लायाबा न'खरा होनबासो जोंहा माने उन्न'ति जागोन नङाबा जोंहा उन्न'तिआनो गैया बेबायदि

नांगौआथ' मानसिनो अनेक नांगौ जोबनो गैखाया हागौमानि लानांगौ हागौमानि फिसिनांगौ बिदिनो अमा लायोबाबो गुन्दै दामफ्रानो एबाराव जि जायगायाव सानसेयावनो अमा बिमा लायोबा एकस' थाखा जायो होनबा जोंना होनबाबो जोङो माने हिनजाव माहारि जानायखाय जोङो बे अमा दाउखौ लानांगौ जायो उफाय गैया जों अमा दाउजोंसो जोंनि न'खर दालांनो हायो न'खरखौ सालायलांनो हायो बेबायदि नङाबा जोंहा जेबो सालायलांनो हानाय नङा न'खरखौनो बेबायदि बिदिनो अनेक माने गोनांथि जायो आरो बेबायदिनो फारसेनिफ्राय बायना जाजोबनाय हाबो गैया नालाय बिदिनो गायनाय फुनाय गैया बेखायनो फारसेनिफ्राय माने ओरैफारसे साख्रि बाख्रि गैया ओंखायनो बेफोरजोंनो अमा दाउजोंनो अनेक जों फाननानै माने न'खरखौ सालायलाङो बेबायदि उफाय गैया जों अनेक नांगौ जायो संसार जानायाव बेबायदि आरो हायो हागौमानि माने बिफांफोरखौ बिदिनो बाजाराव बायबाय गायबाय बिदिनो अनेक बिफां गायो बेफोरबायदिबा जों माने बेफोरनो हाफायनानै बिदिनो माने न' लुना उनाव हागोन आरो ओंखायनो जों बाजाराव बायनानै बेंथल बाजाराव बायनानै माने गायो बे माने बिसोर बेजोंबो माने न'खरखौ सालायलांनो हायो आरो नों गाय न' लुवाबाबो माने फाननानै बेफोरजों माने न'खरखौ सालायलांनो हायो आरो जोंनि नांगौ बायदि आरो जोंनिया बिदिनो अनेक नांगौ न'खर दानो थाखाय बिदिनो बा बिदिनो सि दायो फानदेरो बिदिनो माने बिजों जि जायगायाव जों माबा फानो दखनाखौ गांसेयाव बार'स' बार'स'नि फानबाय बिदिनो माइरं बायबाय बिदिनो आरो बायदिसिना अनेक माने न'खरनि नांगौखिनिखौ जों बेजोंनो सुफुङो आरो नङाबा जोंहा गैया राहा बेबायदि